یوں تو میری بہت ساری پسندیدہ کتاب ہے جس کو میں نے بک کئی بار پڑھا ہے لیکن اگر ان سب کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا نام مخصوص کیا جائے تو وہ کتاب جو ہے وہ کلیلہ دمنہ جو کہ ایک عربی کی کتاب ہے اور میں نے اس کو ثانویہ خامسہ میں پڑھا تھا جس کی عبارت ہی بہت فصیح و بلیغ ہے اور اس کتاب کو میں نے صرف ایک مرتبہ نہیں درس گاہ میں مجھے اساتذہ نے اس کتاب کو پڑھایا تھا تو میرے استاد نے بہت اچھے طریقے سے اس کتاب کو پڑھایا ہے جن کا نام مولانا نسیم صاحب ہے اور اس میں عبارتیں بہت ہی آسان اور بہت سہل اور عام فہم ہیں تو میں نے اس کے بعد سے کئی مرتبہ تقریباً میں نے پانچ چھ مرتبہ اس کتاب کو پڑھا ہوگا اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کتاب کا مذاکرہ کیا کرتا تھا اور بہت ہی محنت سے میں اس کتابوں کو پڑھا تھا اور اس کتاب کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس میں الفاظ اور محاورات کا استعمال بہت زیادہ ہوا ہے اس میں عام فہم الفاظ ہیں اور اس میں کہانی یا قصے کے طور پہ یہ کتاب بنائی گئی تھی اس کتاب پر میں ایک فلم دیکھنا بہت زیادہ پسند کروں گا میں امید کرتا ہوں کہ فلم انڈسٹری میں اس کتاب کے اوپر مستقبل میں ضرور کوئی نہ کوئی فلم بنے گی کیونکہ اس کتاب کی کہانی ایک دم فلم سے ہی ریلیٹد کہانی ہوتی ہے اور اس کتاب کو جو اتار چڑھاؤ ہے اس میں جانور کے قصے بیان کیے گئے ہیں اس جانور کی پوری ایک ہسٹری ہے اچھی خاصی موٹی کتاب ہے لیکن پڑھنے سے انسان کبھی بور نہیں ہوتا ہے اس کتاب کو